آج ہندوستان کو درپیش کچھ اہم مسائل ہیں جیسے دریا کے پانی کا لیول نیچے جانا پچھلے کچھ سالوں میں ہندوستان کے کچھ صوبوں کا واٹر لیول نیچے جا رہا ہے یہ فکر کا ایک موضوع ہے اس کے علاوہ جنگلوں کی کٹائی بھی بہت تیزی سے ہو رہی ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ پیڑ لگانے چاہیے تاکہ جنگلوں کو کاٹنا چاہیے پہاڑی علاقوں میں بڑھتی آبادیاں اور ان آبادیوں کے ذریعے پہاڑی علاقوں میں پلوشن کا پھیلنا بھی ایک فکر کا موضوع ہے اس کے علاوہ کھیتوں میں بھی بہت زیادہ کیمیکل کا استعمال کھیتوں کی مٹی کو بنجر بنا رہا ہے اور سب سے اہم موسموں میں بھی تبدیلی ہوئی ہے جیسے گرمی کا موسم اب لمبے عرصے تک رہتا ہے وہیں دوسری طرف بارش کے موسم میں کمی ہوتی جا رہی ہے یہی ہندوستان کے لیے سب سے بڑے ماحولیاتی مسائل ہیں